पढ़ल लिखल रहलासँ जीवनमे बहुत तरहक मदद मिलैत छै कारण अगर इन्सान पढ़ि लिख लैत छै तऽ आगे ओकरा जीवन जीबयमे कोनो तरहकेँ तकलीफ नहि उठाबय पड़ैत छै आओर अशिक्षित रहलासँ जीवनमे एहन तरहकेँ प्रॉब्लमके सामना करय पड़ैत छै इन्सानकेँ जे पढ़ल लिखल नहि करैत छै हालाँकि बिना पढ़ल लिखल लोक भी अपन जीवनयापन करि ही लैत छै लेकिन वनिस्पत पढ़ल लिखलके ओकरा बहुत तरहके परेशानीके सामना करय पड़ैत छै बहुत मुश्किलके सामना करय पड़ैत छै जीवन जियैके लेल तऽ ठीक छै लेकिन पढ़ल लिखलकेँ रोजगार भी मिलैत छै रोजगारके समस्या जे छै आजकल ओकरा ओकरा पास विद्या ज्ञान रहैत छै आओर जेकरा पास ज्ञान छै ज्ञानके आधारपर अपन जीवन ओ चला सकैत छै लेकिन नहि पढ़यसँ अशिक्षित लोककेँ एहि चीजमे ओकरा बहुत परेशानी उठबय पड़ैत छै एहि लए कऽ पढ़ल लिखल रहलासँ बहुत तरहक मदद भेटैत अछि